हमर गाँव बहुत नीक छै ओतऽ बहुत नीक आदमी सब छथिन बहुत बुद्धिमान सब छथिन और बगल मे छिन्मस्तिका मंदिर छै जतऽ बहुत दूर दूर कऽ आदमी सब हुनका पूजा करय लेल आबै छथिन काली मंदिर सेहो छै आओर चौक बहुत सुन्दर सेहो छै ओतऽ बहुत दूर दूरके आदमी सब समान लै लए आबै छथिन सब समान भेट जाइ छै आओर बहुत नीक दुर्गा मन्दिर बनल छै जे लोक दूर दूरसँ देखबाक लेल आबै छथिन आओर ओतऽ चैती दुर्गा नवरात्र सेहो होइत छै आओर दुर्गा पूजामे सबगोटे आबै छथिन बहुत नीक प्रोग्राम सब होइत छै देखै लेल दूर दूरसँ राति राति कऽ आदमी सब आबै छथिन आओर बहुत नीक लागै छै ओहि मेलामे झूला सब लागै छै